काणकोण जिल्ल्यांत येरादारी पर्याय जर म्हणशीत ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीस तर कदंब ट्रान्सपोर्ट आसा तशेंच प्रायवेट बशींचें मिनी बशीचें आसात रिक्षा आसात टू व्हिलर मोटारसायकलींनी भाडीं मारपी पायलट आसात अशे वेग विवीद पर्याय हांगाच्या लोकांक उपयोग आसात मेन म्हणल्यार बस ट्रान्सपोर्ट ज्यो कदंबा ट्रान्सपोर्ट आसात तशेंच कांय मिनी बसी ज्यो पयलीं प्रायवेट आसल्यो त्यो आतां कदंबान हेण्ड ओवर कडून करून म्हजी बस ह्या नांवान चलयली वता जाचेर आमकां जाणट्या लोकांक हाफ तिकेटय मेळटा किंवा अन्य बाकीच्यो सुविधा किंवा बऱ्यो सुविधा ह्यो बसी आमकां दितात जर दोनूय ना जाल्यो तर आमकां खाजगी म्हणजें भाडें मारपी टॅक्सी आसात किंवा रिक्षा आसात नात जाल्यार मोटारसायकलीन भाडें मारपी पायलट आसात तांचेर अवलंबून रावचें पडटा जरी आमच्या गांवगिऱ्या वाटारांनी ह्यो टॅक्सी किंवा मोटारसायकली कमी आसात तरी काणकोण किंवा पाळोळें सारक्या मेन शारांच्या ठिकाणी जांचो बरो पर्याय आसा वा बरी उपलब्धता आमकां आयज मेळटा जाचो पुरेपूर लाब हांगाचे लोकूय घेतात तरी आनी येणारे पर्यटक ट्युरिस्ट हेंवूय घेतात हांगा रावपी लोकांच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर हाचो एकूणच बरो परिणाम जाता तांकां बऱ्याचशा ह्या बसींक लागून बऱ्याचशा नवीन भुरग्यांक एमप्लोयमेंट मेळ्ळां किंवा अन्य जे व्यापारी आसात तांकां आपलो म्हाल व्हरपाक हाडपाक एकुणूच बरी सुविधा ह्या मिनी बसीन मिनी कदंबांनी आमकां उपलब्ध करून दिल्या आनी एकूण आमच्या ह्या आर्थीक वाटचालीक आनी आर्थीक उदरगतींत आमकां ह्यो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीस आसात ज्यो एकुणच हांचो बरो उपयोग जाता